हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है हमको हिन्दी बहुत अच्छा से पसंद होता है हम हिन्दी हिन्दी में ही बचपन से पढ़ते आए हैं हम कहीं भी जाते हैं तो हिन्दी में बात में ही बोलते हैं जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हिन्दी में तो इस्कूल जाते हैं तो हम हिन्दी में ही बोलते हैं कहीं भी जाते हैं तो हमको हिन्दी में ही बोलते हैं हमें बड़ा हिन्दी भाषा बहुत पसंद होता है सब कुछ हिन्दी में ही करते हैं हमारा भूमिका में ही हिन्दी करना होता है हिन्दी बोल पाते हैं हम पढ़ते भी इस्कूल भी जाते हैं कहीं भी रहते हैं हिन्दी हिन्दी में ही बातें शुरू से ही हिन्दी पढ़ते आते हैं जाते हैं घूमने जाते हैं घर में भी हिन्दी यूज़ करते हैं इस्कूल में भी यूज़ हिन्दी यूज़ करते हैं कहीं कॉलेज में जाते हैं तो हिन्दी यूज़ हिन्दी में ही बोलते हैं हिन्दी में बोलना हमको बहुत पसंद होता है हम अपने परिवार में भी रहते हैं तो हिन्दी में बोलते हैं हम हिन्दी में बहुत अच्छा से बोल पाते हैं तो हिन्दी बात हमारा बहुत पसंद होता है हिन्दी भाषा हमको बहुत अच्छा लगता है बोलने में सब कुछ हिन्दी में ही हम कहीं भी जाते हैं गाँव घूमने जाते हैं तो हिन्दी में बोलते हैं कॉलेज जाते हैं तो हम हिन्दी में बोलते हैं हिन्दी में ही बोलते हैं और सब कुछ हिन्दी में ही करना पड़ता है हमको डॉक्टर के पास जाते हैं तो हिन्दी में बोलते हैं कहीं घूमने भी जाते हैं तो घर में भी हिन्दी यूज़ करते हैं शुरू से पढ़ाई किया है तो हिन्दी में ही करते हैं बोलते हैं सब कुछ हिन्दी में ही बोल बोलते हैं और कम घूमने भी जाते हैं तो हम हिन्दी में बोलते हैं हमारा राष्ट्र भाषा बहुत पसंद होता है और हिन्दी है यह सब कुछ हिन्दी में ही करना पड़ता है क्या हमारा में ही बचाने के लिए हिन्दी माता भूमिका बहुत अच्छा से होता है निभाना पड़ता है यह सब करके हमको बहुत अच्छा लगता है यह हिन्दी बोलने में बहुत अच्छा लगता है सब कुछ हिन्दी में घर में हिन्दी यूज़ करते हैं कहीं भी जाते हैं तो हिन्दीये यूज़ करते हैं करते हैं और घूमने भी जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो कॉलेज जाते हैं जाते हैं और कहीं दुकान जाते हैं तो हम हिन्दी में बोलते हैं और दुकानदार देखो ही बाज़ार जाते हैं कहीं अरे सब कुछ करते हैं लेने के लिए जाते हैं तो हम हिन्दी में बोलते हैं सब कुछ बच्चा सबके साथ भी हम हिन्दी में बोल दें परिवार में जितना सब कुछ होता है सब कोई हिन्दी में बोलते रहे बोलते हैं हिन्दी में बोलने में बहुत अच्छा लगता है हमको और वहाँ सब कुछ अच्छा बोलते हैं हिन्दी में सब कुछ अच्छा करना पसंद होता है होता है हिन्दी बोलना हमको सबको सबसे अच्छा लगता है और हिन्दी में बोलते हैं